हे यौ अहाँ से चार्जर लेलियै चार्जर लोड नहि लै छै चार्जर गरम भऽ जाइ छै मोबाइल आगे तेजी सऽ चार्ज नै हो रहले हन से घरके हर आदमी अहाँ से चार्जर लै रहे अहाँ चार्जर अयदा बहुत कमजोर चार्जर देलियै डुप्लीकेट चार्जर लऽ के देलियै जे मोबाइल आगे चार्ज करयमे बहुत दिक्कत आबै है दिक्कत होला से की हो जाइ छै चार्जर गरम हो जाइ है आ चार्जर लोड नहि उठा पाबि रहलै हन अहाँके दोकान से हम चार्जर लेलहुॅं मोबाइलो लेलहुॅं घरके आदमीके भी खरिदेलहुॅं ओसब इएह शिकायत अहाँ सबके करि रहल हँ अहाँके मोबाइल के चार्जर डुप्लीकेट लऽ कऽ बेचै छियै चार्जर अच्छा बेचियौ ताकि सब किछु बेहतर रहय जेकि घरके सदस्य भी आओर लोग भी जाके अहाँके कहे जे अहाँके समान अच्छा है लेकिन अहाँ चार्जर डुप्लीकेट बेचै छियै एनामे अहाँके चार्जर बिक्री कम होत हमरा सबके मोबाइलमे भी दिक्कत एतय चार्जर भी जइल जेतय चार्जर जलला के बाद हमरा सबके बार बार खरदै मे परेशानी होतय अहाँ चार्जर डुप्लीकेट नै बेचियौ आओर नहि बेचला के बाद अहाँ चार्जर ओरि जिनल बेचियौ जे कोइ तरह तरह के दिक्कत नै होय